شاہجہاں پور ضلع میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت ہی اچھا ہے شاہجہاں پور میں سرکاری ہاسپٹل بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں یہاں ہر طرح کے ڈاکٹر موجود ہیں جیسے ناک کان کے ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں ہڈی والے ڈاکٹر بھی ہیں بچوں کے ڈاکٹر بھی ہیں اور یہاں کے اسپتالوں میں دیکھ بھال بھی بہت اچھی ہوتی ہے شاہجہاں پور میں ہر طرح کی مشینیں ہیں جن سے بہت اچھی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے اور کوئی بھی پریشانی ہو تو ترنت ڈاکٹر مل جاتے ہیں یہاں اسپتالوں میں نرسیں بھی بہت اچھی ہیں جو بہت اچھے سے بات بھی کرتی ہیں اور دیکھ بھال بھی کرتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت آ جاتی ہیں